भारतांत वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळे वातावरण आमकां पळोवपाक मेळटा जशें उत्तर भारतांत काश्मीर राज्यांत आमकां थंडी पळोवपाक मेळटा थंय हिमालय पर्वत आशिल्ल्यान खूब थंडी आनी बर्फ पडटा मदल्या भारतांत जशें राजस्थान ह्या राज्यांत आमकां गरमी पळोवपाक मेळटा कारण थंय चड झाडां पेडां नात सकयल्या राज्यांनी जशें गो गोंय महाराष्ट्र ह्या राज्यांनी आमकां तिनूय ऋतू पळोवपाक मेळटात जशें पावसाळें गीम आनी थंडेचे दिस पळोवपाक मेळटात सकयल्या वाठारांनी जशें केरळा आनी तामीळ नाडू ह्या राज्यांनी आमकां वर्सभर पावस पळोवपाक मेळटा हे राज्य दर्याक तेंकून आशिल्ल्यान वर्साचे बाराय म्हयने आमकां पावस पळोवपाक मेळटा